हैलो हां जी नमस्ते जी बोल्लो ठीक ठाक कराया आक्खा दे सोआरी दा कराया पन्दरां रपे स्टाप ऐ ते तुस बीह् रपे कि'यां लैदे नेईं नेईं पन्दरां रपे सारै पन्दरां रपे स्टाप ऐ तुस अपनी मर्जी दे गै तुस अपनी मर्जी दे गै हां जी बीह् रपे कु'न आक्खा दा सारै ओह् होई दे पन्दरां रपे स्टाप ऐ पन्दरां रपे तुस अपने कोई लिस्ट लुस्ट दस्सो जिह्दे उप्पर ना ना गड्डी ते हू'न असें बैठे जिस साइड करना ते तुस थोह्ड़ा रेट घट गै करना चाहिदा अच्छा केह् गल्ल तुस नमीं ओह् करा दे कंडैक्टरी